شہریوں کے تحفظ اور معاشرے میں پولیس کا بہت بڑا کردار رہتا ہے اور اس اس میں خصوصاً پولیس غریب آدمی سے کچھ زیادہ ہی کرتی ہے جیسے کہ اگر کوئی غریب آدمی رپورٹ لکھانے جائے تو اسے بہت پریشان کیا جاتا ہے اور کچھ رشوتیں وغیرہ بھی لی جاتی ہیں اس وجہ سے ہم سرکار سے خصوصاً اپنے ہندوستان کے سرکار سے چاہیں گے کہ کچھ ایسا منظم نظام کیا جائے جس سے غریب آدمی بھی آسانی سے اپنی چیزوں کو پولیس تک پہنچا سکے اور جو لوگ مستقل جرائم پیشے میں ملوث ہیں ان کو مستحق طور پر سزا دل دی جائے اور دلوائی جائے اور جو غلط وہ کرتے ہیں ان کو فوری طور پر اس سے اس کو اس عہدے سے ہٹا دینا چاہیے جس سے ہماری نظام میں بہت تحفظ رہے